आसामनि देहा फाहामसालिखौ नायोबोला गोबां सिगांनि दिनजों आरो दानि दिनजों नायोबोला गोबां बिदिनो जोङो आगबारिबोनायखौ जोङो नुनो हादों मानो होनबोला ओह जोंहा बै समाव देहा फाहामसालिया मोजां नङामोन जोंहा बेबायदिनो देहा फाहामगिरिफोराबो गैयामोन जोंनि ओह अनसोलनि गेजेरावबो बेबायदिनो जोंहा देहा फाहामगिरि गैयामोन मानो होनबोला बिदिनो गोजौ थाखो गाहाय थाखो बेबायदिनो गोबां ओह सोलियोमोन आरो दायो बुंनो थाङोबा दानि मुगायाव एसे खम जाबाय नाथाय अब्लाबो ओह बेबायदिनो ओह दायो जिथु मुगालाय दायो गोबां बिदिनो देहा फाहामसालिफोराबो बिदिनो ओह आगबारिबोदों ओह जुदि जोङो ओह आसामाव नायोबोला ओह बेबायदिनो देहा फाहामगिरिफोरखौबो जोङो गोबां नुनो हायो प्राइबेट सेक्टरावनो होन बा ओह पाब्लिक सेक्टरावनो होन बिबायदिनो गभमेन्ट सेक्टरावनो होन बिदिनो जोङो गोबां बिदिनो आवगायबोनायखौ जोङो नुनो हादों आरो जोंनि अनसलाव एरियायाव जुदि जोङो नायोबोला गोबां बिदिनो फारमासिस हेल्ट सेनटारस प्राइभेट हस्पिटालस प्राइभेट क्लिनिक्स जोङो बिबायदिनो जोङो नुनो हादों आरो जों ओह मानसिफोरनि थाखायबो सुबुंफोरनि थाखायबो गोबां बिदिनो ओह सहाय जाबोदों मानो होनबोला जोङो टेक्नलजिकेलिबो जोङो नायोबोला जोङो गोबां बिदिनो जोंनि समाजाव डेभलाब जाबोदों ओह आरो ओह जिथु ओह गोबां मा ओह सारटेन क्रनिक डिजिजेस जायोब्ला जेरै क्रनिक डिजिस होन्नानै बुङोब्ला जि ओह जि दिजिसआ जि ओह बेमारा गोबाव समनिफ्रायनो ओह जागासिनो बा गानो ओह थांथ'वाखै जेरै बुंनो थाङोब्ला केनसार ओइसआइभि आरो